ओंकारेश्वर स्थान यह धार्मिक स्थल है यह भगवान शिव का धर्मिक स्थल है जिसमें भगवान शिव का लिंग विराजमान है जिसकी बहुत सालों से पूजा अर्चना लगातार हो रही है यह माना जाता है कि यहाँ शिव की पूजा करने से या मानने से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं एवं आगे जीवन सुख एवं सम्रद्ध हो जाता है यहाँ हर वर्ष सिवरात्रि के अवसर पर मेला आयोजित किया जाता है जिसमें लाखों लोग भगवान शिव का दर्शन करने के बाद पूजन करने के बाद हर्ष उल्लास मनाते यह इस तीर्थ स्थल की विशेषता है जो बहोत बरसों से निरंतर चली आ रही है